गोंय सोडून आमी खंयच्याय गां खंन्चाय गांवान गेलीं जाल्यार लोकांक कोंकणी भाशा कळना कोंकणी ही फक्त गोंयच्या लोकांक आनी मंगळुरचे लोक आसा तांकांच कळटा तेंची सुद्दा कोंकणी आमचे गोंयकारा सारके कोंकणी न्हय ती खंयीय आतां गेलीं जाल्यार कोंकणी भाशेन आमी उलयलीं जाल्यार तांकां कोंकणी भाशा किदें ती कळना